हम मधुबनी पेन्टिंग के करैत छी आओर ओकर प्रतियोगिता जे होइ छै कतौ या कतौ मेला वगैरह प्रदर्शनी लगबै के रहैया तऽ ओहि मे हम जाइ छी दूर दूर तक जाइ छी विदेशी सबके साथ सेहो कयने रहौं ओहिमे सम्पर्क आओर फेर एखन फिलहाल मे हम एगो एग्जाम सेहो भेल छल इन्टरमीडिया के तऽ ओहो मे हम बैसलहुॅं दै के लेल लेकिन एखन तक हमरा ओहि मे रिजल्ट नहि देलक लेकिन हम हमरा अन्दर यऽ एतेक जे ओकर रिजल्ट हमर बेटर आयत आओर हम अगर नहियो आयल ने तऽ फेरसँ हम कोशिश करब आओर ऊपरसँ हम ओ कलाकृतिके मतलब अपने इन्टरमीडिया या प्रदर्शनीये तक नहि बहुत तरह के हम ओ कलाके प्रदर्शन केलहुॅं मेले मे नहि हम अपन मतलब अपन सेंटर से भी केलहुॅं आओर ओतऽ सँ अपन जेना नेट पर एप्प सब पर हम सेहो डालै छी अपन ओतैयो सँ हम अपन कला के प्रदर्शनी करैत छी ओहि मेले मे नहि एगो अपन फ़ोन के सहारे भी हम ओकरा लोग तक पहुँचाबै छी अपना कलाकृति के आओर हम लोक तक पहुंचाबै छी आओर ऊपरसँ लोगो के कहै छियनि जे नहि आहाँ अपन कला के दुनिआ तक दियौ अपन गाँव नहि अपन अपन शहर नहि अपन राज्य नहि अपन मतलब पूरा जतऽ तक छै अपन राज्यसँ बाहरो ओकरा कलाके प्रदर्शन करू ताकि राज्यसँ बाहरो लोक जानै अपन कलाके आओर अपन हमर कला सबके प्रभावित करै आओर ऊपरसँ दोसरो ओ चीजके करैके लेल हमर साथ हमर आसपासके लोक तैयार रहै करै के लेल आओर ओ जे हम एग्जाम देलहुॅं इन्टरमीडिया के नहि हेतै तऽ फेर हम दुबारा कोशिश करब लेकिन ओहि मे हम फेर सफल होइ के लेल कोशिश जरुर करब